मुंहिजो नालो रिचा आहे ऐं मू नयो अपाटमेंट वठो आहे मुंहिंजे नए मकान मालिक खे हाल जी बिजलीअ जे बिल जी अदायगी जो सबूत ॾेखारिणो आहे तव्हां सां विनती है की असांजे घर जी चालू महीने जे बिजलीअ जी डुपलीकेट कापीअ मोकिलियो ऐं असांजे बिल में के नंबर हीअ आहे ऐं बिल मुंहिंजे ॾाॾे खे नाले सां ईंदो आहे हुनजो नालो मिस्टर हरीश कुमार आहे तव्हांसां गुज़ारिशु आहे